आब बागवानी केनाइ बहुत महग महग पड़ैत छै एहिदुआरे महग पड़ैत छै जेना आब एखन आमके समय एलै हेँ तऽ आमके समयमे ओकरा शुरूसँ दबाइ दैत रहियौ आ तकर बाद दबाइ दैत रहियौ आ तकर बाद ओकरा लेल एकटा एक आदमी राखू या दू आदमी राखू आ ओकरा पर महीना दियौ आ तकर बाबजूदमे ओ ओतेक उपलब्ध नहि भऽ सकैए ओतेक उपलब्ध नहि होइत छै तऽ मोन कनेक तऽ भए जाइत छै कियाकि ओतेक मेहनत करू आ ओतेक सभ किछु करू तऽ आब ओतेक बागवानीमे करयमे कोनो अथी नहि होइत छै मोन ओतेक अथीए नहि लगैत छै एक तऽ घाटा लागि जाइत छै घाटा लगिते छै कियाकि आब आम होइत नहि छै जे बिना दबाइके देलहा आम होइत नहि छै पहिने होइत छलै कि एकटा राखि लिअ एक आदमी आ दू आदमीके तऽ ओ अपन आम ओगरलक आमके महीना भेल आ ओ लऽ लिअ आनि लिअ आम अपन रहबो कैल आ खेबो केलहुँ खूब आओर सभ बढ़िआँ होइत छै आओर देबो केलियै लोकसभकेँ आ जेहो आदमी रहल ओकरो देलियै आब की होइत छै जतेक पहिने तऽ अपने करू सभटाचीज आ तकर बाद जे छै से आधा आधीपर ओ जे देखत तकरा आधा आम दऽ दियौ तऽ फायदा की छै फायदा तऽ किछु नहि छै आब तऽ बागवानी करयमे किछु फायदा नहि छै इएह बेर भेल जे हम एहिबेर सभचीज छोड़ि देलियै हम एहिबेर दबाइ तबाइ कतहु किछु नहि देलियै कहलियै जे होयबाक छै से हेतै नहि हेतै तऽ नहि हेतै ओहिलेल सभचीज छोड़िए देलियै कियाकि एक तऽ रहैत घरोपर बहुत तङ्ग होइत छै आदमीसभसँ आ ओहो आदमी जे छै से नहि रहलहुँ तऽ सभटा तो तोड़ तोड़ि लेलक आ अपने घाटा लागि गेल तऽ सएह सभ छै आओर की कहू बागवानीमे घाटे लगैत छै